हमरासनी अपनऽ फसल रऽ उत्पादनमे बढ़िआँ उत्पादन करऽ वास्ते समयपर सिचाइ करऽ पड़ै छै आओर समयपर पानी दैलऽ पड़ै छै अगर समयपर पानी नहि देबै फसल खराब हो जेतै आओर समय समयपर कीटनाशक दैलऽ पड़ै छै समयपर खाद दैलऽ पड़ै छै समयपर ओकरा सही समयपर सब किछु नहि मिलतै तऽ ओ सही बढ़िआँ ओकरो उगाइ नहि हेतै आओर समयपर ओकरा कटाइ करैलऽ छटाइ करैलऽ पड़ै छै आओर सिचाइ करैलऽ पड़ै छै खाद दैलऽ पड़ै छै मौसम देखिकऽ पानी दैलऽ पड़ै छै अगर वर्षा पड़तै तऽ पानी नहि देबै एकरामे देखि लेबै मौसमके अनुसार तऽ पानी देबै आओर सही ओकरा सही समयपर ओकरा काटि छाँटिकऽ अगर अपनो तैआरी करि देबै तभी ओ बढ़िआँ फसल हेतै आओर फसल उत्पादन करैमे हमे नीकसँ मौसम अनुसार मौसमसँ बहुत हेल्प हइ छै इसीलिए मौसम देखिकऽ हमरा सुनिकऽ अपनो खेती करना खेती हइ छै आओर मौसम खेतीमे बहुत बड़ा महत्व हइ छै अगर मौसम अगर धानमे पानी लगतै ओकरामे पानी नहि देबै समयपर तऽ फसल खराब भऽ जेतै इसीलिए समय समयपर सबकिछु धिआन राखिते हुए फसलपर धिआन दैलऽ पड़ै छै आओर फसल उगै छै